किताबके अलावा हम एकटा पत्रिका आबैत यऽ पी सी एस के तैयारी लेल योजना नामके तकर सेहो से पढै छी आर हमरा गाममे हिन्दुस्तान नामक अखबार चलैत अछि से पढै छी तऽ योजना पत्रिका जे छै पी सी एस के तैयारी लए बहुत उपयोगी साबित होइत अछि किएक तऽ ओहि मे जे अछि से वार्षिक बजट जे सरकारके तरफसँ अबैया तकर एकटा अलगसँ छपैत अछि आर ताहि के बाद भरि माह महिना मास मे जे जे नवका नवका घटना घटैत अछि सरकारके तरफसँ या राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तकर पूर्ण ब्यौरा ओहि मे वृहद स्तर पर देल जाइत अछि तऽ आओर कोनो भी ब्लॉग हम नहि पढै छी किएक तऽ हम कोनो एहेन सोशल मीडिया साईट सँ नहि जुड़ल छी